हलो हाँ मास्टर साहब हेलो मास्टर साहब हमको पैंट सिलवाना है और सर्ट कितना पैसा लगेगा इमरजेंसी में जल्दी चाहिए हमको हाँ जी सात सौ थोड़ा ज्यादा हो रहा थोड़ा सा कम बताइए अच्छा हमको परसो का जरूरी है हम कल आपको कपड़ा देंगे तो परसो साम तक मिल जाएगा न अच्छा अच्छा से सिला उला पैंट फिटिंग आपक लेके ठीक से कर दीजिएगा अकेले रहते हैं दुकान पर कि स्टाफ भी है

अच्छा नहीं गाँव घर में लोग सिलाता है न तो वो पैंट के कभी ढीला कर दिया कभी टाइट कर दिया

त अच्छा हो अच्छा से सिल दी अच्छा ठीक से होना चहिए बस यही है ठीक है तो ठीक है हम कल आ रहें हैं

कितने बजे दुकान खोलते हैं अच्छा ठीक है दस बजे के बाद हम ग्यारह साढ़े ग्यारह बजे के बा आएँगे आएंगे

हाँ ठीक है दस बजे के बाद आएंगे तो फोन नंबर है न दुकान पर कॉल कर लेंगे हाँ हाँ थ बोर्ड तो लगा हुआ है न ठीक ठीक ठीक है तो हम आते हैं